मौसम त बाबा भॻवान जी देन आहिनि थधा गर्म बरसातां सभु अहिड़ा सुठा सुठा मौसम ठाहियां अथनि हर तरह जा सुख ॾियनि था पिया गर्मियूं अचनि थी पियूं त पोइ असां हर तरह जूं हुजनि सुख वठूं था पिया उन में थधा पाणी लट्टा बि ओड़ा पायूं था पिया कॉटन वारा हल्का लट्टा ओड़ा बाज़ारनि में बि ओड़ा उपलब्ध आहिनि लटा कॉटन वारा नेट वारा इहे वारा उहो वारा सभु ओड़े तरह जा पेय पदार्थ बि जेके आहिनि बाज़ारि में उपलब्ध आहिनि कोल्ड ड्रिंका लस्सियूं पन्ना त इहे त उहो गर्मियूं गर्मियुनि में हर तरह जा दौड़ण जे लाइ पोइ हाणे अगरि तव्हांखे दौड़णो ई आहे सुबुह जो त इन लाइ सभिनि खां उपयुक्त टाइम इहो ई रहंदो की सुबुह सुबुह जो जेको आहे न अवेल महिल चईं वजे तव्हां उथी करे वरी छह ताईं डुकी करे वापसि पंहिंजो जेको आहे न जेको बि एक्सरसाइज करिणी अथव छह ताईं वापसि घरु पहुची वञो साढे पंजे छह ताईं वापसि अची वञो घर में इन खां वधीक कंदव त वरी तव्हांखे शरीर खे दिक़त थी थी पवंदी सम्झो वरी इन खां पोइ अची वेंदो आहे सियारे हाणे सियारे में सियारे में त पोइ छह खां पहिले त न न निकिरी सघिबो इन खां पहिले त निकिरण ठीकु न हूंदो त पंहिजे शरीर खे उन में बि दिक़त थींदी ॾिसो भॻवान जी क़ुदरत जी माया हिकु बार चए थो पियो तव्हां छह ताईं घरु अची वञो हिकिड़ो बार चयो थो पियो की छह मतिलबु पोइ छह खनि निकिरो ॾिसो क़ुदरत जी माया अथव इहा इन जी चवंदा आहिनि क़ुदरत तव्हां पोइ छह खनि सुबुह जो निकिरी था सघो पोइ सते ताईं साढे सते ताईं अठे ताईं पंहिंजो एक्सरसाइज़ करे घुमी टेहली करे मोटी था सघो सियारनि में बि हिक खां हिक आइटम आहिनि हिक खां हिक हलिवा हिक खां हिक देसी गिहु छा छा भॻवान प्रकृति ठाहे रखियो अथईं उन लाइ की गजरनि जा हलिवा त हिन जा हलिवा बादामियूं न छा न छा हर तरह जा साधन हर तरह जा सुख साधन मौजूदु आहिनि कंबल रजायूं जीअं गर्मियुनि में एसी कूलर पंखा आहिनि त सर्दियुनि में रजायूं आहिनि इहे सभु आहिनि हाणे अचो बरसातियुनि ते बरसाति बाबा हाणे बरसाति बि ज़रूरी आहे बिना पाणी जे कुझु आहे ई कोन जीवन में पाणी समाज लाइ बि ज़रूरी आहे खेतनि लाइ बि ज़रूरी आहे और घरनि लाइ बि ज़रूरी आहे घर ईंदो आहे हिकिड़ो जॾहिं मींहुं पवंदो आहे त हिकिड़ी सोंधी सोंधी ख़ूशबूइ ईंदी आहे अलॻि की बिल्कुलु मिट्टी जी ख़ूशबूइ थी अचे उन ख़ूशबूइ जो उहो ई नथा करे सघूं और बरसातियुनि में थोरो पन्नी पाए करे छातो पाए करे पंहिंजो टेहली था सघूं जीअं मतिलबु थोरो मौसम खुलियलु हुजे उन सां जय श्री राम